तुम सिंधी मैं सिंधी डिश कहिड़ी कहिड़ी ठाहे सघंदी आहीं ऐं कीअं ठहींदी आहे थोरो मूंखे ॿुधाईंदीअ हा मूंखे त सिंधी जी सभी रेस्पियूं ईंदियूं आहिनि और वरी बि अॼु तव्हांखे सिंधी कढ़ी ऐं दाल पकवान जो थी ॿुधाए छॾा ठीकु आहे ॿीं चईंदव त ॿीं बि ॿुधाए थी सघां अॼु मां पहिरियों सिंधी कढ़ी थी ॿुधायांव सिंधी कढ़ी में बेसणु इमली ऐं सभु भाॼियूं जीअं आलू गोभी मटर अरबी भिंडी बिहु सिङरियूं सभु भाॼियूं पवंदियूं आहिनि हिक त सभु भाॼियुनि जो मिश्रण हूंदो आहे सिंधी कढ़ी उन्हनि में इलाही फ़ाइदे वारियूं स्वादु में त हेॾी बढ़िया हूंदी आहे छा ॿुधायां सिंधी कढ़ी में सभिनी खां पहिरियों बेसणु खणंदासीं गिह में उन्हनि खे भुञंदासीं जंहिं महिल हूअ ब्राउनसीं थींदी जीरो ऐं मथिरां थोरी सरिसो विझंदासीं हुन खे भुञी करे पाणी विझणो आहे पाणी जंहिं महिल उबलनि लॻे त भाॼियूं असां जी मर्जी हूंदी आहे असां उन में तरे विझूं या कची विझूं अरबी ऐं भिंडी तरे करे विझंदा आहियूं वाङण बि विझंदा आहियूं हुन में पीस करे हिक जहिड़ा पीस करे उन्हनि में विझंदा आहियूं पोइ उहा टहिकंदी रहंदी आहे टहिकंदी रहंदी आहे हिकु टेकाऊं अचे हुन खे सिम ते रखंदा आहियूं ढके करे वरी भाॼियूं ॻरी वेंदियूं आहिमि जंहिं महिल हुननि खे ॾिसंदा आहियूं हूअ ॻिहु छॾे ॾींदी आहे मथां बढ़िया सो कलर अची वेंदो आहे बेसणु भुञणु महिल ई मिर्च ऐं थोरी हैड विझणी हूंदी आहे लाल मिर्च हुननि सां ई कलर बढ़िया अची वेंदो आहे थोरा कशिमीरी मिर्च विझो त ॿियों सुठो हुन में विझी करे जंहिं महिल भाॼियूं ॻरी वञनि तंहिं महिल तव्हांखे इमली बिगोए रखिणी आहे इमली बिगोए रखंदव उन्हनि खे मैश करे इमली जो गूदो सॼो कढिणो ऐं पाणी विझणो आहे खटास जे लाइ पाणी विझी करे हुन में लूणु मिर्च विझी करे सभु कुझु उबालो ॾियणो आहे उबाल अची वञे जंहिं महिल हुन में पोइ वरी ॾिसिणो आहे की हल्को सो थोरो चखे करे लूणु मिर्च वग़ैरह ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ हुन में वरी हिकिड़ो वधणु खरिणो आहे हुन में गिहु विझी राई ऐं हा साओ मिर्च या गाढ़ो मिर्च कढ़ी पतो उनजे मथां तड़को लॻाइणो आहे ई त थी वेई सिंधी कढ़ी सिंधी कढ़ी खे अछे चांवरनि सां जेके बॉइल्ड राइस हूंदा आहिनि उन्हनि सां खाइबो आहे उन्हनि जे मथां सिंधी कढ़ी विझबी आहे चांवरनि जे मथां उहो चांवरनि सां वधीक सुठी लॻंदी आहे फुल्के सां हेॾी सुठी न लॻंदी आहे सिंधी कढ़ी सिंधी कढ़ी जो कोम्बीनेशन ई चांवरनि सां हूंदो आहे हुन खे थोरो घणो कॾहिं कॾहिं ब्रेड जे मथां बि विझी खाई था सघो लेकिनि चांवरनि सां घणी सुठी लॻंदी आहे हलो ठीकु आहे इहो सिंधी कढ़ी थी वेई हाणे तव्हांखे मां दाल पकवान थी ॿुधायां दाल पकवान असां जे सिंधिनि में इलाही सुठी डिश आहे नाश्ते में खाईंदा आहियूं कोई महिमान अची वञे उन्हनि खे बि तरे ॾींदा आहियूं चणनि जी दाल पहिरियों असां बिगोए रखंदा आहियूं उन्हनि खे पोइ असां मैदो में मैदे में थोरो लूणु जाण ऐं थोरो सो गिहु मोइण लाइ विझी करे ॻोए रखंदा आयूं थोरो टाइट हिकदमि सख़्तु सो ॻोईंदा आहियूं ॻोए करे रखी छॾिंदासीं वरी दाल लाए कुकर या सिपिरी सिपिरी असां जो हिकु भानो हुंदो आहे सिंधिनि जो हुन में बि ठाहे सघंदा आहियूं दाल में गिहु विझो वरी जीरो विझो सरसों विझो हुन में वॾो फ़ोटो दालचीनी विझी करे टमाटो ॻाढ़ा मिर्च हैड विझी करे भुञिणो आहे थोरो ऐं हुन में वरी पाणी विझणो आहे पाणीअ में जंहिं महिल उॿाल अचे त दाल विझणो आहे अगरि कुकर में तव्हां चाढ़ियो त पहिरीं दा कुकर खे बंदि करे सीटी लॻाराइणी आहे ॿ टे सीटियूं लॻण खां पोइ बंदि करिणो आहे कुकर हुते तई रखिणी आहे ॿिएं पासे ॾे तई रखी करे असां खे पतली पतली इह रोटिनि वांगुरु मैदे जी लोयूं ठाहे करे पतली पतली रोटिनि वांगुरु हुन खे वेलणो आहे वेले करे हुन में विच में टुक लॻाइणा आहिनि ऐं हुन खे टुक लॻाए पुड़ियुनि वांगुरु एतिरो एतिरो साइज जेतिरो तव्हांखे सुठो लॻे साइज वॾो बि करे सघंदा आहियो टिकिरनि जो तईअ जे हिसाब सां हुन में तरींदव तरींदा वञो तरे करे उहो सभी हिक हिक ई महिल तरे छॾो ऐं दाल गर्म हूंदी आहे पोइ हुन खे प्लेट में टिकिड़ो रखी करे मथां चणनि जी दाल विझी बसरु कटे मथां विझो थोरो मसालो विझो साई चटणी फूदिनो ऐं धनिया जी चटणी ठाहे था सघूं असां हुन में विझी था सघूं मथां ऐं टिकिड़ा चणनि जी दाल सव कयो टिकिड़नि में इहो हूंदो आहे मैदो हूंदो आहे मैदे खे तरे खस्ता थी वेंदो आहे टिकिड़ा असां इय रुखा बि खाई वठंदा आहियूं चांहि सां मठीअ वांगुरु लेकिन दाल सां वधीक सुठो लॻंदो आहे हुन में दाल ऐं टिकिड़ा इलाही सुठा हूंदा आहिनि ॿीं असांजे में हिकिड़ी भुॻी भाॼी ठहंदी आहे भुॻी भाॼी ऐं भुॻा चांवर उहो बि वधीक जंहिं महिल भुॻी भाॼी हूंदी आहे आलू ऐं वाङण जी हुन खे कुकर में कुकर में या सिपिरी में सिपिरी में चाढ़ियो त वधीक टेस्टी ठहंदी आहे असांजो भानो हुंदो आहे हुन जो तरो थोरो भारी हूंदो आहे सिपिरीअ जो इनकरे हुन में थोरो गिहु विझो बसरु विझो बसरु भुञी करे ऐं टमाटो विझो टमाटो भुञी करे आलू वाङणनि जा पीस करे ऐं विझो ठहीं वेंदव उहा भुॻी भाॼी हू बि इलाही बढ़िया मस्तु ठहंदी आहे हुन जे साणि असां भुॻा चांवर ठाहींदा आहियूं लेकीन खंडु जे धाॻ में थोरा सां हल्को लूणु विझी करे उहो इलाही बढ़िया लॻंदो आहे